हैलो

अस इत्थां उधमपुरा बोल्ला नै आं असें थुआढ़े होटल औना आं यरो ते किराया किन्ना ऐ पंदरां कुछ बड़ा निं ऐ नेईं यरो दौं घैंटे दा पंदरां सौ बड़ा दौं घैंटा आस्तै औना आं आं होटल रौह्ना रातीं असें अच्छा पूरी रातीं दा पंदरां सौ अच्छा ते उत्थें बेडशीट बगैरा साफ होग नी एह् कम्बल बगैरा ते रुट्टियै दे पैसे बक्खरे होंदे नी रुट्टियै दे पैसे बक्खरे न ऐं तां भी असें कियां रौह्ना बंद तां भी असें गी डर लगदा नेईं यरो डर गै लगदा यरो आं साफ सफाई शैल होनी ना बा बाथरूम बंद नना होंदे न थुआढ़े सच्च आक्खा नै नी चलो ठीक ऐ तां आहो लाईट स्हेई करी लैयो रातीं गै औना ठीक ऐ भी